ڈاک ٹكٹ ہمارے لیے بہت اچھی چیز تھی پہلے اور ڈاک اور ٹكٹ جو ہے یہ سب چیز پہلے ہم جمع كیا كرتے تھے اب تو وہ سب چیز كا دور ختم ہوگیا ہے پر كبھی كبھی وہ چیز نكالا كرتے ہیں تو وہ دور یاد آ جاتا ہے پہلے زمانے كا بہت افسوس آتا ہے بہت ہی كیا بات تھا پہلے زمانے میں كیا چیزیں تھیں كیا ماحول تھا اب تو وہ سب چیز الگ ہو گیا ہے سب چینج ہو گیا ہے سب لوگ اكثر سب بڑے بوڑھے لوگ گھر كے بچے بھی ڈاک پوسٹ جمع كیا كرتے تھے ٹكٹ جمع كیا كرتے تھے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں شادی كا پرانا كارڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ سب چیز جمع كیا كرتے تھے اور وہ جمع كرتے تھے اكٹھا كرتے تھے كبھی كبھی صفائی ہوتی تھی گھر كی جب وہ نكالا كرتے تھے اب بھی ہے وہ ركھا ہوا ہمارے گھر میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان كے گھروں میں بھی ركھا ہوا ہے لیكن ركھنے كا یہ مقصد ہوتا تھا كہ آنے والے پیڑھی كو دكھلائیں گے كہ پہلے یہ یہ ماحول تھا یہ سب ہوا كرتا تھا اسی لیے سب لوگ ركھا كرتے تھے اور ركھتے تھے دكھلانے كے لیے پر ابھی بھی دكھلاتے ہیں لیكن تو سب لوگ كہتے تھے كہ كیا اتنا اچھا ماحول تھا كتنی اچھی رائٹنگ ہے یہ ہے وہ ہے سب چیز سب تعریف كرتے ہیں سب الگ الگ باتیں كہتے ہیں لیكن مجھے بھی بہت اچھا لگتا تھا اور بہت اچھی بات ہے اس كے ركھنا تو دیكھنے سے یاد داست تازی ہو جاتی ہے